टेक्नोलॉजी से नौकरियाें दायरे में और कैसे बढ़ाएँ कैसे मदद करें टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर से मान लीजिए हम लोग नहीं जा रहे हैं तो यहीं घर बैठे ड्यूटी कर सकते हैं और कंप्यूटर हो गया लैपटॉप हो या इसमें हम सभी लोग जाकर बैठकर इन लोगों से सही समय में काम कर सकते हैं इसलिए हम लोग का काम हो जाता है